ہیلو سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں سر تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کی ریسٹورنٹ سے کھانا آڈر کیا تھا آڈر نمبر چھ سات زیرو پانچ ہے کھانے کے اندر جو چیزیں ہم نے آڈر کی تھی سر اس کے اندر چکن قورما بریانی اورلولی پوپ تھا سر کھانا تو موصول ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ تیل بہت زیادہ ہے سر جس کے کھانے سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے یس سر تو سر وہ کھانا جو ہے ہم واپس کرنا چاہتے ہیں یس سر تھوڑی دیر تو سر کب تک یہ کھانا واپس ہو جائے گا اور وہ پیسہ جو ہے سر واپس کب تک ملے گا ٹھیک ہے سر لیکن سر آئندہ سے خیال رہے کہ جو بھی کھانا آپ کی ریسٹورنٹ سے آڈر کیا جائے اس کے اندر آپ جو ہے اچّھے سے اچّھا کھانا تیار کر کے عوام کو فراہم کریں تا کہ لوگ آپ کے ریسٹورنٹ سے مطمئن رہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ریسٹورنٹ سے فائدہ اٹھا سکے سر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ